हूअं त कंहिं बि कला खे अॻिते वधाइण जे लाइ हिकु निरंतर अभ्यास जी ज़रूरत हूंदी आहे पर तॾहिं बि मनु आहे कॾहिं मन थींदो आहे कुझ कम करण जो कॾहिं न थींदो आहे मनु कम करण जो कुझु ॾींहं अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिं महिल मां कुझ बि ड्रॉइंग वग़ैरह न ठाहिणु चाहींदी आहियां उहा व्यस्थता बि थी सघे थी या उच्चित माहोल जी कमी थी सघे थी पई या साधननि जी कमी थी सघे थी पई इहे कुझ कारण आहिनि जंहिंजे करे चित्र ठाहिणु थोरो सहूलो न थींदो आहे ऐं तॾहिं बी मां पैंजी कला खे ज़ारी रखण जे लाइ किथां न किथां मूंखे प्रेरणा मिली ई वेंदी आहे कुझ बि हुजे कंहिं मां ॿार खे खेॾंदो ॾिसां उस में गर्मी में बरिसात में त मूंखे उन खां प्रेरणा मिलंदी आहे की उन खे मज़दूर खे कमु कंदो ॾिसंदी आहियां त मूंखे उन जी प्रेरणा मिलंदी आहे जीअं असांजे घरनि में कमु करण वारयूं ईंदियूं आहिनि बासण मलण ॿुहारी पोछा करणु त उन्हनि खे बि ॾिसी करे मूंखे इहा प्रेरणा मिलंदी आहे की जॾहिं गर्मी सर्दी बरिसात में इहे ॿाहिरि निकिरी करे पंहिंजो कम कनि था पिया त मां घर में वेही करे पंहिंजी चित्रकला यां ड्रॉइंग मां छो नथी ठाहे सघां पई मूंखे इलाही शयूं आहिनि जेके हिन में रोक टोक कंदियूं आहिनि पर न मां हिननि सभिनी ते विजय पाए करे मां थोरी कोशिश कंदी आहियां कि इन कम खे मां पूरो ज़ारी रखां ऐं ऐं टाइम कढी वठंदी आहियां पंहिंजे पाण खे संभालण जो पंहिंजी ड्रॉइंग करण जो ऐं इहो ई कारण आहे कि जॾी मां कम करणु चाहिंदी आहियां मनु मनु लॻाईंदी आयां त मां उहो टाइम कढी बि वठंदी आहियां ऐं सभु मैनेज थी वेंदो आहे धीरे धीरे करे